हलो नमस्ते सर मैं राखी बात कर रही हूँ आप कब तक आ रहे हैं सर मुझे न्यू मार्केट जाना था जी मैं करोत पर वेट कर रही हूँ सर कितना टाइम लगेगा सर मुझे जल्दी जाना है आप जल्दी आ जाइए जी सर आप कोशिश करिए कि जल्दी आइए जी जी सर मुझे न्यू मार्केट में लिंक रोड नंबर टू पर जाना है

जी जी सर और कितना टाइम लग जाएगा आधा घंटा आप आधा घंटा से ज़्यादा आइए ना सर मुझे अर्जेंटली जाना है मेरी मीटिंग है जी जी सर आप जल्दी आइए मैं इंतज़ार कर रही हूँ जी सर हाँ हाँ मै यही करोत पर ही हूँ करोत चौराहे पर जी सर ठीक है आप आ जाइए धन्यवाद सर